हाँ नवरात्र में होता है हमारे गाँव में ये सब लडकियाँ नवरात्र में डांस करती हैं जैसे वो माता जी को बिठाते हैं नवरात्र में नौ दिन तक डांस करते हैं सब बहुत ही बड़ा त्योहार मनाते हैं नौ दिन तक सब अलग अलग गानों पर डांस करते हैं लडकियाँ सारी दस से बारह लडकियाँ लहंगा वहंगा पहन कर और ग्रुप में सब डांस करती हैं सारी लडकियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से डांस करती हैं और हमारे गाँव में तो एक नवरात्रि का ही ऐसा त्योहार है जहाँ पर लडकियाँ बहुत सारी डांस करती हैं दस है पंद्रह है और कितने बजे तक दो से चार घंटे तक नाचते रहती हैं वो सारे डांस करती हैं लडकियाँ और अपने मन से करते हैं ऐसा नहीं कोई गिफ्ट देगा कोई वो वो क्या बोलते हैं ट्राफी वगेरह देगा नहीं ऐसे नहीं है और वो अपने घर से ही लहंगा वगैरह पहन के अच्छा तैयार वैयार हो के आती हैं और डांस करती हैं तो नौ दिन तक करती हैं और नाईट रात को जैसे आठ से दस बजे तक नौ बजे तक डांस करती हैं एक दो घंटा और दस से बारह लडकियों का ग्रुप होता है तो उसमें छोटी छोटी लडकियाँ भी होती हैं छोटी छोटी लडकियाँ भी लहंगा वहंगा पहन कर और डांस करती हैं तो ऐसे कम से कम हाँ नौ दिन तक चलता है नवरात्रि में हाँ नौ दिन तक चलता है और माता जी के सामने डांस करती हैं वो क्योंकि हमारे गाँव में तो एक यही एक अवसर है ऐसा जिसमें त्योहार के त्योहार के तरह नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और लडकियाँ सारी नवदुर्गा की तरह नाचती हैं डांस करती हैं और हमारे गाँव में सब लोग उनको देखते हैं औरते भी देखती हैं औरते भी नाचती हैं और वो भी गरबा खेलती हैं वो बोलते हैं न गरबा डांडिया वगैरह वो डांडिया भी खेलती हैं लडकियाँ भी खेलती हैं और औरतें ऐसे औरतें भी नाचती हैं और डी जे वगैरह लगा कर सब गरबा खेलती हैं एक से दो घंटे तक ये नौ दिन तक चलता है कार्यक्रम और नौ दिन तक चलता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरे साल की खुशियाँ उसी में आ गई हो मतलब पूरा साल ना इंतज़ार करते हैं उन नौ दिनों का कब वो आएगा और कब नवरात्रि में गरबा खेलेंगी लडकियाँ हैं लडकियाँ ना बहुत एक्साइटेड होती हैं कि हाँ हम नवरात्रि में नौ दिन तक लहंगा पहन के डांस करते हैं सब वो है ना एक ग्रुप बनाकर डांस करते हैं और हमारे गाँव में एक यही एक त्योहार होता है जहाँ पर लडकियाँ नवरात्रि के टाइम पर डांस करती हैं यही एक त्योहार है जहाँ पर लडकियाँ डांस करती हैं बाकि सब तो दिवाली वगैरह ये सब तो अपने घर पर मनाते हैं लेकिन नवरात्रि में मंदिर में जा कर डांस करती हैं वहाँ पर दीपक करती हैं पूजा अर्चना करती हैं और एक से दो घंटा तक डांस करती हैं और न नए नए लहंगे पहन कर आती हैं नौ दिनों से अलग अलग तरह के कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे नए नए लहंगे वगैरह सब पहन के आती हैं और सारी लडकियाँ अलग अलग अपने अपने तरीके से आती तैयार होकर और फिर गरबा खेलती हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लडकियाँ उनके लिए बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि का त्योहार पूरा साल इंतज़ार करती हैं बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो इंतज़ार करती हैं इस गरबे का शहर में भी करती हैं लेकिन हमारे गाँव में भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोग और खुशियाँ मनाते हैं नवरात्रि के रूप में पूरा साल का त्योहार एक ही दिन उन नौ दिनों में ही मना लेते हैं